हम जे पुस्तकालय जाइ छी ओ हमर कॉलेजमे अछि आओर हम ओतिहिए जाकऽ पढ़ै छलि जब हमर कॉलेज खतम होइ छै तऽ हम ओतै पढ़ै छियै पढ़ै छलियै आओर फेर घर आबै छलियै घरमे भी हमर खुदके एगो पुस्तकालय भवन छै जे छोटासा ही छै पर ओहिमे हमर पसन्दके पुस्तक सब छै जाहि पर ओतेक नहि छै पर हमरा बहुत प्रिय छै अपन पुस्तकालय कियाकि ओहिमे हमर पसन्दके सब बुक छै ओ हमरा तरीकासँ छै आओर हम जाहि कॉलेजमे पढ़ै छियै ओ कॉलेजमे बहुत अच्छा पुस्तकालय छै ओतय सब टाइपके हमरा पुस्तक मिल जाइ छै जाहिमे हम पढ़ि सकै छियै आओर पूरा मिलै छै आओर हमर जे टाइम बचल रहै छै जेनाकि लंच टाइम भए गेलै जे टाइम हमर कोनो का के नहि रहै छै ओ टाइममे हम पुस्तकालयमे जाकऽ अपन मनके बुक पढ़ि सकै छियै जे पढ़ैसँ की हमरा शान्ति मिलै छै अच्छा फील होइ छै आओर हम पढ़ैला चाहै छी कियाकि पढ़ैसँ ही ज्ञानके उत्पत्ति होइ छै तबे नया नया चीजके लोग सोचै छै तार्किक तार्किक क्षमता बढ़ै छै तैं हमरा पुस्तकालयमे रहना पसन्द यऽ आओर खुदके साथ भी टाइम बिताबैके बगर पहलु छै तऽ ओ पुस्तकालयमे जाकऽ लोग बिता सकै छै